میرے یہاں ایک ٹی وی پروگرام ہے جو مقامی زبان میں ہے جس سے میں روزانہ دیکھتا ہوں اور کچھ معلومات بھی حاصل کرتا ہوں اور دوسری کئی زبانوں میں تفریحی پروگرام بھی ہے جن کو میں دیخنا پسند کرتا ہوں اور دیختا بھی ہوں اس سے لطف اندوز بھی ہوتا ہوں